बिहार में शिक्षा व्यवस्था अलग अलग स्कूल कॉलेज में अलग अलग तरीक़े से किए जाते हैं जो किए जाते हैं जैसे पहले तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बुरी बहुत ही बुरी थी क्योंकि कह सकते हैं

कोई विद्यार्थी अगर कोई सरकारी स्कूल में एडमिशन कराए तो जाए या ना जाए कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता था ना अटेंडेंस हो रहा है कोई बच्चा जा रहे हैं यहाँ क्लास से निकल गाए टीचर ही नहीं आए या फिर मॉस टीचर भी आए तो स्टूडेंट ही ना पहुँचे इस्टूडेंट आए तो फिर टीचर ना आए ऐसी व्यवस्था बहुत चलती थी सरकारी स्कूलों में लेकिन अब ऐसा नहीं है अब टाइम टाइम भी चेंज हुआ है और व्यवस्था पढ़ाने के लिए भी टीचर लोग भी एक दम अवेलेबल रहते हैं हमेशा और इस्टूडेंट भी अवेलेबल रहते हैं क्योंकि वो अब जान चुका है समझ चुका है कि बिना पढ़े अब कुछ नहीं होने वाला है इसी लिए पढ़ाई पर बहुत जल्द जल्द बहुत ज़्यादा ज़ोर दे दिए हुए हैं कि हम लोग पढ़ सकें कुछ कर सकें कुछ बन सकें इसी लिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था अलग अलग देशों में अलग अलग तरीक़ों से पठ किया जाता है जैसे हमारे गाँव में हमारे बिहार के गाँव में ऐसा होता है कि हम लोग में तो ऐसा नहीं था नौ नौ बजे जाती थी और तीन बजे घर आई थी और कभी लंच वग़ैरह होता था कभी कभार लंच में भी आ जाते थे घर क्योंकि उतना नहीं था माश्टर भी कुछ नहीं कहते थे बच्चे तो बच्चे ही होते हैं अब क्या ही कह सकते हैं उनके बारे में तो अपना जब भी लंच वंच हुआ सर लोग गए अपने ऑफिस में इधर बच्चे लोग निकल जाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है अब सर भी एक दम टाइम देते हैं बच्चों भी बच्चे भी टाइम देते हैं क्योंकि बच्चे भी अब जान चुके हैं कि अब पढ़ना है और सेवेंटी फाइव पर्सेन्ट अटेंडेंस भी पूरा करना है और सेवेंटी फाइव पर्सेन्ट अगर नहीं हो तो बच्चे का आगे क्लास में नहीं जाते हैं क्लास में भी नहीं जाते हैं और जैसे कभी भी सरकारी योजना मिलती है कैसे पैसे मिलते हैं मिलता है और भोजन मिलता है बहुत कुछ मिलता है सरकार की तरफ़ से अब बिहार में बिहार में कि पुरे देश में मिलता है तो वो भी नहीं में होता है क्योंकि अगर पछहत्तर परसेंट ना मिला हा अटेंडेंस ना पूरा हो तो किसी बच्चे को पैसे भी नहीं मिलता है और आगे क्लास में भी बोलते मना कर देते हैं जाने को जो क्लास में रहता है उसी क्लास में बोलता है तुम इसी क्लास के लायक़ हो इसी में रहो और बच्चे और मन लगा कर पढ़ रहे हैं और अपना वो जो भी होता है वह फॉलो कर रहे हैं और करना ही चाहिए